जी नमस्ते मैम नमस्ते मैम बताइए क्या काम है जी वो मिल जाएगा जी जी

ओ एक हजार फीट के हिसाब से मिलेगा

पचास मुंडी जी जी पचास मन के हिसाब से तो तीन चार लाख रुपये में हो जाएगा चार लाख तक लगभग मान के चलिए हो जाएगा काम पहले आप तो बताइए तो कितना चाहिए आपको जी जी आप आइए हो जाएगा यहाँ पर हमारे यहाँ सब चीज सब चीजों का लकड़ी है कौनसी आपको किस चीज की लकड़ी चाहिए आपको हमारी दुकान है मछली बजार में जी जी

अच्छा अच्छा पहुँचाने का मैम चार्ज लगेगा मछली बाजार से बनुआ पहुँचाने का कम से कम पाँच सौ रुपये तो लग जाएँगे

अभी तो नौ बज रहा है ग्यारह बजे तक पहुँच जाएगा जी और कोई काम और किसी का लकड़ी चाहिए वो भी बता दीजिए वो भी पहुँचा देंगे बहुत सी किस्म की लड़की हमारे यहाँ जैसे नीम का हो गया बरगद का हो गया सागवान का हो गया बहुत सी

जी जी मिल जाएगा नहीं हमारे यहाँ सब वैरायटी की लड़की है आपको क्या बनवाना है ये बताइए उसी हिसाब से बताएं बेड बनवाने के लिए तो आपको सागवान की लकड़ी ज्यादा अच्छा बनेगा

जी शीशम शीशम की लड़की मिल जाएगी जी जी दस बजे तक पहुँच जाएगा

ठीक मिल जाएगा सर नसमते